दुर्गापूजामे दुर्गापूजामे बनै छै जैसेकी नओमी होइ छै ने नओमीमे जे नओ कन्याके नओ कन्याके खिलाबै छै ओकरामे बनै छै खीर बनै छै ओकर बाद सब्जी बनै छै पूरी बनै छै पुलाव बनै छै मतलब जे जे खिलाबैके मोन ओ ओ बनै छै दुर्गापूजामे आ दुर्गा मायके भोग लगबैके लिए भी खीर बनै छै छठ पूजामे छठ पूजामे बहुत चीज बनै छै जैसेकी अरबा चाउरके आटाके लड्डु बनाएल पड़ैत छै फिर ओ गहूँमके आटाके लड्डु बनाएल पड़ैत छै फेर गहूँमके आटाके ठकुआ बनाएल पड़ैत छै फेर मैदाके खस्ता बनाएल पड़ैत छै आओर जैसे गणेश भगवानके पूजामे गणेश भगवानके मोदक चढ़ै छै तऽ मोदक बनाएल पड़ैत छै बेसनके लड्डु बनाएल पड़ैत छै ईसब बनाएल पड़ैत छै ई सब पर्व त्यौहारमे लगै छै

आओर होलीमे होलीमे होलीमे पुआ बनै छै खीर बनै छै पूरी बनै छै पुलाव बनै छै ई सब बनै छै आओर